الحمد للہ میں عالمیت کا کورس کر رہا ہوں ان میں ہم نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں جن میں سے چند کتابیں ایسی ہیں جو یادگار ہیں اور عمل کرنے کی بھی ترغیب ان سے ملی ہے ایک کتاب تو فقہ کی ہے جس کا نام ہدایہ ہے اس میں تمام جزئیات اور مسائل بیان کیے گئے ہیں دینی جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں حدیث کے تھرو حدیث کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے تو وہ کتاب پڑھی اس کتاب کو پڑھ کے دل بھی بہت لگا اور وہ ازبر الحمد للہ یاد بھی ہے اور اس کتاب کو پڑھ کے عمل کی بھی ترغیب ہوئی اور اس سے یہ بھی پہچان ہو گئی کہ دنیا میں رہ کر زندگی کیسے گزارنی ہے دوسری کتاب حدیث کی ہے جس کا نام ہے مشکوٰۃ وہ ہم الحمد للہ ہم نے پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث مبارکہ پڑھنا سب سے پہلے تو ہماری خوش نصیبی ہے اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی نے جتنی ترغیبات عمل کرنے کی احادیث مبارکہ میں دی ہے ان تمام احادیث کو پڑھ کر وہ ترغیبات ہمیں حاصل ہوئی ہیں اور الحمد للہ کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی بھی کوشش کی اور عمل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور ایک کتاب ہے بخاری شریف وہ بھی احادیث کی کتاب ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم نے پڑھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی اللہ کا فضل ہے کہ وہ تمام احادیث ان میں سے کچھ یاد ہیں اور کچھ ایسی احادیث ہیں جو لمبی لمبی اور بڑی بڑی احادیث ہیں جو ازبر یاد تو نہیں ہیں لیکن دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہیں ان پر بھی ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی